मिडिया वाले हम लोग का इधर आते हैं लेकिन कम मात्र में आते हैं तो हमसे बात भी हुई थी मीडिया वाले से स्वास्थ्य के बारे में कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो काम अच्छा लगा वो करना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में तो मिडिया वालों से यही है कि गाँव में आएं घूमें और स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से बताएं कि हाँ लोग जागरूक हों इससे जागरूक लोग हों और उससे जाग जागरूक होने के बाद उसको लाभ मिले कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो हमको ये तरह का बीमारी नहीं होगा जैसे हम बिहार में देखते हैं ना कि कहीं से आया गंदे हाथे खाना वगैरह ये सब खा लेते हैं और उनको कोई पता ही नहीं होता है कि ये हमको ये करने से खूब सा बीमारी होगा न होगा तो अगर मिडिया वाले आ कर स्वास्थय के बारे में बताते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों के भी और जनता के भी कि हाँ उनको बात को न टालें उनको बात सुनें और जो वो बात समझाते हैं उनको समझने का कोशिश करें और मिडिया वाले हमारे गाँव में आकर कवरेज करें और लोगों को जागरूक करें कि हाँ बीमारी आपको कैसे होता है क्या करने से होता है ये सब का बारे में अगर मिडिया वाले बताएंगे तो हम लोग जागरूक होएंगे कि हाँ कोई गलत चीज करने से बीमारी फैलता है तो हम लोग के मिडिया वाले से गुजारिश है कि जागृत करें कि हम लोग अच्छा से अच्छा फेसिलिटी में जिएं और अपना जीवन अच्छा गुजारें